आमी रेडओ रेवलो वयलो आमी प्रोग्राम एफ एम आमी आयकना तें आमकां आवडना आनी तें आतां येना नाय बीन जास्तशे आमी टिवीचे प्रोग्राम पळयता मराठी प्रोग्राम पळयता मराठी प्रोग्राम बरे आसता स्वामी समर्त बाळू मामा नंतर लग्नाची बेडी अशे खूब बरे मराठी प्रोग्राम आसतात ते आमी जास्त तेच पळयता तें देवाचे प्रोग्राम पळयतना मातशी बरें हें जाता आवड आवडीचे म्हणल्यार तेंच मराठी प्रोग्राम बाळूमामा एक तो एक पळयता ते सातांक स्टाट जाता सगले प्रोग्राम ते मागीर आमी बेकार आसता आमी ते मराठी प्रोग्रामूच पळयता जास्तशे